بائک چلاتے وقت ہم سب سے اہم حفاظتی تحفظات کے لیے جو سامان اپنے پاس رکھتے ہیں یا جو ذہن میں رکھتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہوتا ہے اس کا بریک اس کے بعد اس کا کلچ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کا ایکسیلیٹر یہ تین چیزیں جو ہمیشہ ذہن میں رہتی ہیں بائک چلاتے وقت اور ہم سفر جب کرتے ہیں اس وقت ڈرائیونگ لائسنس جو ہوتا ہے اس کو ساتھ رکھتے ہیں ہیلمیٹ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو پہنے رکھتے ہیں کہ سفر میں کسی طرح کا کوئی دقت نہ ہو اور سفر آسانی سے ہم کر سکیں